हैलो हा जय झूलेलाल हा कीअं आहियो तव्हां मस्तु तव्हां कीअं आहियो हा उहो चेटी चण्ड न हा असां घरु में बि सभु परिवारु वारा ॻाल्हायूं पिया की सभु त स्टॉल लॻाईंदा डांस जो प्रोग्राम हूंदो लेकिन झूलेलाल जो मेन जेको मंदरु हूंदो हुते जिते ठहिंदो ताहिरी चना उहो सभ जो कुझु असां ॿई मिली के करूं तव्हां ऐं मां हा हा सुठो थियो तव्हां इहो चयो हा ॿियो छा रखूं तव्हां हा इहो त सुठो आहे न झूलेलाल जो फोटो हा हा तव्हां ईअं करो हा मां ताहिरी ऐं बनाना थी रखां फ्रूट थी रखां तव्हां छोला ऐं फोटो जो इंतज़ाम करो छो त पब्लिक बि त जाम हूंदी जाम माण्हू हूंदा सिंधी बि त असां जाम आहियूं न हेॾा माण्हू हितां हुतां सभु एरिया जा ईंदा आहिनि हा हा हा हा त असां हा हा हा त उहे दोना मां थी वठी अचां मुंहिंजो आहे पासे में हिकु दुकानु वारो पहचान वारो त उहो ॾींदो थोरो सस्तो बि करे ॾींदो सिंधी सिंधी जो ई आहे दुकान त उहो सस्तो बि ॾींदो हा हा हा ठीकु आहे हा तव्हांजे घरु जे ॿाहिरि एरिआ बि वॾी आहे हा

ठीक आहे हा सुठो आहे हा हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु मां तव्हांसां पाण अची करे मिलांव थी त थोरो ॻाल्हाए के लिखी वठंदासीं छा त पो एंड में कुझु भुलजी न वञूं न आख़िर में कुझु भुलजी वियासीं त पोइ हा हा हा हा ठीक आ ठीक आ जय झूलेलाल पोइ तव्हां हा तव्हां न त ॾिसो थोरी लाईटिंग जो बि तव्हां करे सघो था त करो

हा छो त लाईटिंग बि थोरी जाम खपंदी अॻे घटि वधि हुइ थोरी त हिन टाईम सोचूं था थोरो वॾो मंडप बि वॾो लॻायूं झूलेलाल जो ठीकु आहे उहो तव्हां ॾिसजो हा बाक़ी मां हा हा हा जेको बाक़ी ॿियो कुझु यादि अचेव त मूंखे ज़रूरु कॉल करो जय झूलेलाल